आबादखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो गोबां नाजानांगौ जायो माइ आबाद मावो जोङो माइ आबादखौ जोङो बिबारनिफ्रायनो जोथोन लानो गोनां जायो मानोना बिबार समावबो एम्फौ जायो एम्फौ जायोब्लाथाय जोङो मुलि होनांगौ जायो उनावहाय आरो बिदिनो फिथाइ ओंखारहांब्लाथाय जोंना दा हाग्रा सेरनालाय दाउथु सखा बायदि फैयो बेखौबो जों नेनांगौ जायो आरो जों मैदेरबो फैयो बे मैदेरखौ जोङो आबाद जानायनिफ्राय होबथानो थाखाय जोङो बैसां खानानै बेखौ जों नेनांगौ जायो गोबां खस्थ' खालामनानै जोङो मैदेरखौ होहरनो होनां जायो जोङो माने बैसां खाना थानानै जों अर बायदिसिना लाफानांगौ जायो इनिफ्राय बिदिनो बायदिसिना अस्थ्रफोरबो लाफानांगौ जायो सिखा बायदिसिना गोलाव माने जोङो गनफोरबो लानांगौ जायो बेखौ होनो थाखाय आमफ्रायथ' आबादनि बिथोरावथ' जोङो मैगं थाइगं मावो जेरैहाय मेसेङाव जों दा बेसर फोयो दुन्दिया फोयो बेफोरखौ जोङो गोबां जोथोन लानो गोनां जायो एम्फौ जायोब्लाथाय जोङो आबादखौ मोना बेसरफोराव गोबां मुलि होनोगोनां जायो आरो हाग्रानि दाउसिन दाउला जानायफोरखौबो जोङो नेनांगौ जायो इनिफ्राय मोसौ बोरमा हाबिनि थाखाय जों बेरा होनांगौ जायो एखनब्ला बेराफोरखौबो माने बारसिननानै हाबनो नागिरबावोसो बेखायनो जोङो इसे नोजोर होनांगौ जायो बेरा होब्लाबो आरो मैगं मैला जेरै लाइ लाफा खबि बायदिफोरावबो एम्फौ जायो अब्ला जों नोजोर होनानै इसे मुलि बाहायनांगौ जायो जोंनावथ' दा जों गामियारि ओनसोलनि मानसि जोङो दाउ लायो ओमफ्राय बोरमा बायदिसिना लायो बेखायनो जोङो मैगंफोर मावब्लाबो जों बेरा होआब्लाथाय लाखिनो हाया लाइ लाफा बायदि मैगंफोरखौथ' दाउफोरा खेबस्रिनानै जायो बेखायनो जोङो बेरा होनोगोनां जायो आरो जोङो अमा फियो बे अमाफोराबो माब्लाबा गबायबायोब्ला बारिनि मैगं मैलाफोरखौ जायो आरो जोङो थास' गायो थास' थारुन गायो बे थारुनखौबो माने अमाफोरा जायो आरो बेखायनो जोङो बेराहोनांगौ जायो नङाब्ला जोङो आबादखौ रैखा खालामनो हाया आरो जों दा मेसें बोथोराव खबि बायगन बायदिसिना गायो बायगनफोरावबो जों मुलि होनांगौ जायो खबिफोरावबो मुलि होनांगौ जायो मानोना एम्फौ जानायनि थाखाय रैखा खालामनो थाखाय जों बेफोरखौ बाहायो नाथाय जोङो जों दा गामियारि ओनसोलनि मानसिफोरा जों बांद्राय मुलि बाहाया जोङो ओरैनो एम्फौनि थाखाय खनसेफोरल' होयो मुलिफोरखौ ओमफ्राय जोङो अर्गेनिक हासार बाहायो आरो जेरैहाय जोंहा मोसौ फियो बोरमा फियो बिसोरनि माने खिफोरखौ जोङो हासार बानायनानै मैगंफोराव होयो आरो मोसौ बोरमा बेफोरनि खिफोरखौ माने मैगङाव सारनानै होयोब्ला बोरमाफोराबो जाया आरो माने गावसोरनि खि मोनामोब्लाथाय जोङो बानलुफोरबो गायो बे बानलु आबादावथ' जोङो माने बोरमानि खिफोरखौ बुथुमनानै गुदियाव होयोब्लाथाय बोरमाया जानो हाया आरो बेबायदिनो जोङो गोबां आयदा खालामनानै जोङो आबादखौ मावनांगौ जायो आरो जोङो

माइ आबादावबो गायखांनानै गोबां जोथोन लानो गोनां जायो मानोना दैफोरा आलिफोर बायनानै थांब्लाबो माइआ जाया बेखायनो गाइखांनानै दैफोरखौबो जों नायनोगोनां जायो आलिफोरखौ मोजाङै थेनानै दोननांगौ इनिफ्राय उनाव फिथाइ ओंखारहां जाब्लाथाय माइनो बांद्राय दै नाङा माने दैफोर थाबाय थायोब्लाथाय माइआ गाज्रि जायो आरो बेखायनो जोङो आबादारिफ्रा मोजाङै नायबाय थानो गोनां जायो जोङो माने आबादखौ मावनानै दोनब्लाल' जाया ओ बिनि दै नांनाय नाङिफोरखौबो जों मोजाङै नोजोर होनांगौ जायो ओरैनो बांद्राय गोरानावबो मैगं थाइगङा जानो नागिरा इदिनो बांद्राय अखा हायाब्लाथाय जोङो दै होनांगौ जायो आरो फुख्रिफोरनि दैखौ लांनानै सारनांगौ जायो मैगं थाइगङाव नङाब्ला बांद्राय गोरानफोरावबो मैगं थाइगङा जाया बेखायनो जोङो गोबां माने नोजोर होनो गोनां जायो आरो